सीतामढ़ीमे रोजगारके लेल लोक कृषि उद्योग सेवा जाहिसे लोक जादातर खेती बाड़ी कऽ कऽ अपन रोजगार करैया जइसेमे गन्ना उपजेलक गेहूॅं उपजेलक धान उपजेलक मक्का उपजेलक एहि सभसँ रोजगार मिलैया हमनिके जइसे पहिले रहलकै यऽ सीतामढ़ी जिलामे एक रीगा चीनी मिल है जे बन्द भऽ गेलै बन्द भेलाके कारणसँ यहाँके लोक दर ब दर ठोकर खा रहल है बिहारसँ बाहर जा रहल है वहाँपे बिहारीके कोइ भेल्यु न है बिहारीके सभ लोक गरियबै यऽ किछु भी बोल दैया बिहारी बिहारी कहके सभ बुलबैया पहले रहले यऽ सीतामढ़ी जिलामे एक चीनी मिल जेहिसँ हजारो लाखोमे रोजगार मिलैत रहले है बहुत लोक अपन घर परिवार छोड़के अभि बाहरमे कमा रहल है चीनी मिल खुल गेलाके कारणसँ हूॅं बहुत लोकके रोजगार मिल जेतै आओर सीतामढ़ी जिलामे जइसे बड़ घरके लोक अपन सरकारी नौकरी करै है आओर छोट गरीब मजदूर किसान ईसभ तऽ अपन खेती बाड़ीमे लगल रहै है जाहिसँ ओसभके उतना जादा प्रॉफिट तऽ न हो पाबैया किछु भी होइया हूॅं लोक अपन गुजर बसर कर रहल है साथमे रोजी रोटी आओर सेवा सभ किछु है कि न मिल रहल है हमनिके ओ तऽ भगवानके दयासँ सभ हो जा रहल है लेकिन चीनी मिल खुल जेतै तऽ एहिसँ लाखों किसानके भी पैसा फँसल है सभ पैसा रिटर्न मिल जेतै सभके लाखों करोड़ो रुपैआ फँसल है सभ लोकके सरकारी नौकरी सभ लोक न कर पबै है निजी नौकरी हूॅं प्राइभेट नौकरी तऽ दू हजार चारि हजार पाँच हजारके महिना पर सभ करै है हूॅं अपन व्यवसाय खोलैके लेल लोकके पास पैसा नहि है